औ नोंथाङा चापागुरिनि ना नोंथाङा गारि सालायो होनलाय ए आं बङाइगावनिफ्राय बुंदों औ आं गारि भारा लांनो सान्दोंमोनहाय खैला मैलासिम ओमफ्राय नोंथांनि गारिया बेसे गिदिर थाय ए आं माने साबासो जागौमोन नालाय उनाव साब्रै गाखो जानाय नङा नामा ए आं खैला मैलायावहाय हाथाइ जाहैगौमोन बाजाराव थांगौमोन ओमफ्राय खैला मैला बाजारा माला जायोथाय आं बे बाजारखौनो नायहैनो लुबैदोंमोन थांफेराखै नालाय ओमफ्राय जों माबा साबा जागौमोन आरो ओमफ्राय लामानि अब'स्थाफोरा माबायदिथाय नोंथां होमब्ला जों जेनेबा जों साबा थांजानाय नङा नामा नोंनि गारिआव ओमफ्राय बे लामाखौ मानो दाबो फोसाबाखै सरकारा दाबोनो नायस'नाखै नामा होम्बाथ' जोंबो खस्थ' मोनलांगोन ना बेबायदि साब्बा जाबलांनो हानाय नङा होनना बुंबाय नोंथाङा ओमफ्राय जों साबा थांनो लुबैदोंमोन लामायाबो गाज्रि होनबाय दा मा खालामबावनो ए होमबालाय जों साब्रै थांनोसै साब्रैबा जागोन दा दे जेब्ला थांगोन अब्ला नोंथांनाव फन खालामनिसै ओमफ्राय नोंथांनि गारिखौनो लांनोसै दे नोंथां होमब्ला बेखौनो खबर लाहरदोंमोन आं आं मंगलबार खालि थांनिसै मंगलबाराव बाजार होन्दों नालाय मंगलबार फुङाव आं नोंथांनो कल खालामफिननिसै